मूंखे सिलाई त तमामु वणंदी आहे पर हर तरह जी सिलाई मां कंदी आहियां चवांव मां त ॼणु मुंहिंजो बचपन खां सपनो हुओ त पंहिंजो बुटिक खोले पर मूं पर पर न थी सघियो पर सिलाई त मां पोइ बि जारी रखी मूंखे मूंखे पश्चिम जा थध जा कपिड़ा पश्चिम सां थध जा कपिड़ा ठाहिणु ॾाढो ॾाढो वणंदा आहे ऐं सिलाईअ में त हर तरह जी सिलाई पसंदि मूंखे आहे वधीक खादी जी कपिड़े जी सिलाईअ खे करणु वणंदो आहे जे जेकी पहिरीं ज़माने में हलंदो हुओ ऐं अॼु बि खादी कपिड़े जी मांगु वधंदी रही आहे पोइ पुराणे फ़ैशन चइजे त अॼु जे ज़माने अॼु जे ज़माने में वापसि अची वयो आहे खादी कपिड़ा सलवार कुर्तो खादीअ जो पेंट ऐं कवर वग़ैरह अहिड़ा घणेई जेकी मांग हुजे सो न नओं नओं सुबण जी कोशिशि कंदी रहंदी आहियां